अस रियासी च रौह्ने आह्ले बंदे आं अस पैह्ले ग्रांऽ च रौंह्दे हे जित्थै अस बैट बाल खेढदे बैट बाल खेढने लेई जाना असें ग्रांऽ दे जागत होई गे जि'यां कोई पं'ञ सत्त जागत किट्ठे होए पैसे पाए बाल लेई जां बैट लेई कुदै बी असें खेढने लेई चली जाना ओह्दे कन्नै केह् होंदा केईं बारी जगतें लड़ना इक दूए कन्नै की बैट बाल खेढदे कोई अग्गै पिच्छै बाल बज्जी जंदी ही जां किश होई जंदा हा केईं बारी केह् होंदा जित्थै अस बैट बाल खेढने लेई जंदे ओह् बाड़ी उ'ऐ जनेई होंदी ही केईं बारी उत्थै फसल राह्ना पौंदा हा जियां हून फसल खाली करनी ओह् लोकें बड्ढनी ते असें नोआड़े बाद उत्थै बैट बाल खेढना कोई दो चार म्हीने जि'यां मतलब जगह् खाली रौंह्दी ही थोड़े चिर अस बल्लें बल्लें उत्थै बैट बाल खेढदे भी अस केईं बारी केह् करदे हे कुदै जाना जित्थै कोई टूर्नामैंट होंदी ही सारें जनें किट्ठे होइयै उत्थै चली जाना बैट बाल खेढने गी भी ओह्दे जाने कन्नै अस जां ते भी रियासी जंदे हे जां भी जां कुदै होर चली ए अग्गें पिच्छें जित्थै गी स्टेडियम होंदा हा कोई ग्राउंड बड्डी जेही दिक्खी उत्थै खेढने लेई जाना उट्ठी हून असें जेल्लै ग्रांऽ च जित्थै रौंह्दे ग्रांऽ कु'न्नै कु'न्नै खेढना की ग्रांऽ च इ'यै जेह्ड़े चार पं'ञ जागत होई गे किट्ठे होए अस ग्रांऽ दे गै मुड़े कोई अग्गें पिच्छें दा आई आ ते असें सारे जनें किट्ठै होइयै उत्थै बैट बाल खेढदे रौंह्ना इक दूए कन्नै की बड्डा अगर कोई जादा खेढना जादा बंदे होई जान ते जगह् घट्ट होंदी केईं बारी घरां बी गालीं पौंदियां तुस खेढने लेई जा दे कोई इत्थै साढ़े कोल स्पोर्ट दा है निं कोई सानूं बी आं भाई तोस खेलो इत्थै कोई ग्राउंड बी ऐ कोई कुछ निं है इत्थै